हम मध्य प्रदेश के रह वासी है हमारे मध्य प्रदेश में सभी संस्कृति लोग रहते हैं और सभी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी को महत्त्व दिया जाता है और हिंदी ही बोलते हैं वैसे यहाँ पे बंगाली लोग भी रहते हैं आदिवासी लोग रहते हैं और हिन्दू लोग रहते हैं मुसलमान लोग रहते हैं लेकिन वह वे लोग भी ज़्यादा हिंदी का ही प्रयोग करते हैं जैसे आदिवासी लोग उनकी आदिवासी गोंडी भाषा का उपयोग करते हैं और कुछ महाराष्ट्रियन लोग मराठी भाषा का भी उपयोग करते हैं लेकिन वे लोग भी कई बार हिंदी का ही उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारी भाषा इन लोग के सिर नहीं चढ़ेगी इसलिए वो भी सारे लोगों से हिंदी में ही बात करते हैं